دو جگہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے سب سے زیادہ لکھنؤ جو اتر پردیش جگہ اس لیے لکھنؤ لکھنؤ اس لیے پسند ہے کہ میرا بچپن وہیں گزرا بچپن سے لے کر کے جوانی تک وہیں تعلیم حاصل کی وہیں پرورش ہوئی وہیں تربیت م مجھے ملی میرے ماں باپ بھی وہیں رہتے ہیں اور اب ہمارے بھائی بہن سب وہیں رہتے ہیں وہاں بھی گھومنے کی بہت ساری اچھی اچھی اچھی جگہ ہیں بھول بھولیاں ہیں بہت ساری چیزیں پارک ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اس لیے یہ لکھنؤ بہت ہی پسند ہے میرا بچپن کی جگہ ہے ہم لوگوں کے ہم سب بھائی بہن وہاں پلے بڑھیں اور تعلیم بھی حاصل کیے ہیں اس لیے وہاں کی لوگوں سے اپنائیت بہت ہی محسوس ہوتی ہے اپنا پن محسوس ہوتا ہے وہاں بھی جانا بہت پسند ہے اور دوسری جگہ یہ ہے لکھنؤ ل دلی دلی بھی مجھے بہت پسند ہے وہاں اس لیے میں پسند ہیں کہ ہمارے بچے وہاں رہتے ہیں بھائی رہتے ہیں دلی کے لال قلعہ بہت ہی مشہور ہے اور سب سے زیادہ مجھے پسند ہے جامع مسجد اس چاروں اور سے گھومنا اس کو دیکھنا وہاں سکون محسوس ہوتا وہاں جانے کے بعد وہاں کا عبادت کرنا وہاں پہ کچھ سوچنا کچھ پڑھنا باتیں کرنا اس لیے دلی کا جامع مسجد بہت ہی زیادہ پسندیدہ جگہ ہے سب سے اچھی پسندیدہ جگہ ہے بہت ہی پسند ہیں